नमस्कार भैया जी भैया बोलिये अगर कंप्युटर कोर्स करना है जी जी जी भैया सब सब हो जायेगा हमारे यहाँ डी सी ए है डी सी ए है पी जी डी सी ए है ओ लेबल है ट्रिपल सी है ट्रिपल सी करना है आपको जी जी भैया बिल्कुल आप मतलब जब भी अच्छा जॉब करने के लिये ट्रिपल सी करना चाहते हैं आप ना आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं क्या जी भैया सेंटर भैया सुबह सात बजे से शाम को पान छः बजे तक खुला रहता है सेंटर शाम को आ जाइये छः बजे तक सेंटर खुला रहता है जब आ जाइये दो घंटे दो घंटे थ्योरी एक घंटा प्रैक्टिकल पर डे होता है हाँ डेली दो घंटा थ्योरी होगा भैया एक घंटा प्रैक्टिकल होगा जो आपकी पढ़ाई हो जाके प्रैक्टिकल में फिर उस को प्रैक्टिकल करके देखेंगे टीचर्स हैं हमारे साथ टीचर पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल भी टीचर्स करायेंगे उसकी दिक्कत नहीं है फसेलटी सब कुछ है हमारे पास भैया हाँ बिना भैया देखिये जब क्या भैया कितना किस चीज की कितनी फीस है ये डीसीए कि दो हजार पान सौ नब्बे रुपया बी सी ए कि दो हजार रुपये पीजिए पी जी डी सी ए की तीन हजार पाँच सौ नब्बे रुपये जी भैया अब अगर डी सी ए करेंगे आप तो त्रिपल सी उसपे फ्री है ये डी सी ए पढ़ के आप ट्रिपल सी का एक्जाम दे सकते हैं ये डी सी ए का आप कोर्स कर लेंगे भैया तो फिर ये ट्रिपल सी का एक्जाम अब ऑलरेडी दे के पास कर सकते हैं पर फॉम भरने का जो खर्च आयेगा वही आपको देना पड़ेगा एक साल का देखिये भैया ये डी सी ए का कोर्स है अगर आप एक साल पढ़ लेंगे सुनिये जी ये डी सी ए का कोर्स भैया एक साल का है अगर आप छः महीने डी सी ए पढ़ लिये उसके बाद आपकी अरे उसका ट्रिपल सी का फॉम भर के पेपर दे सकते हैं बस उसमें फॉम का खर्च आयेगा और आपके पास डी सी ए का अलग से एक तो डिप्लोमा मिल जायेगा तीन महीने का होता है कोर्स भैया ट्रिपल सी का आखरी महीने का जो होता है भैया आपकी इच्छा बाकी फीस पर डिस्काउंट भैया बता तो दिया आपको डी सी ए कर लीजिये ट्रिपल सी फ्री हो जायेगा उसमें ठीक है भैया सामने से बात करियेगा आ जाइयेगा इंस्ट्यूट पर हमारे ठीक है नमस्कार